एगो हमरा पास जमीन हइ बुझलिए जमीन जे हइ से चालीस साल हमरा ओ पइसा देला भऽ गेलै चालीस साल पइसा देला आओर मालिक जे हइ से ओ जमीन लिखै नहि हइ बुझलिए कहैत कहैत ओकरा थाकि गेलिए लेकिन ओ जमीन हमरा ओ नहि लिखलकै तकरा बाद गेलहुँ ब्लॉकपर ब्लॉकपर अफसर सभके कहि कहिकऽ थाकि गेलहुँ बी ओ हइ सी ओ हइ सभके कहि कहिकऽ थाकि गेलहुँ आओर जे ओ काम हेबो करै छै तऽ कहलक ओ दस हजार रुपैआ दैलए पाँच हजार रुपैआ लेलए बिना एतना पइसा जे छै ओहिसँ कोनो काम नहि भऽ पएतै बुझलिए हँ सरकारके तऽ दफ्तर एहन एहन गो छै बिना दस हजार रुपैआके देलाके बावजूद भी उसका काम नहि भऽ पबै छै ओकरासँ बुझलिए तऽ सरकारी आदमीके काम जे हइ से इएह ढङ्गके हेबै करै छै उचित पैसो देलाके बाद से ओ मतलब काम करैलए तैआर नहि हइ जबतक ओकर जेबी पूरा से नहि भरल तबतक काम करैके राजी ओकरा एक पइसा भी नहि होइ छै बुझलिए एक पइसाके राजी नहि होइ छै आओर कि जे रोज ओकर सलामी ओकर बजैऔ आओर रोज सलामी बजाकऽ अपन मजदूरी छोड़ि छोड़िकऽ छोड़ि छोड़िकऽ ब्लॉकपर दौगिऔ अफसरके पिछे पिछे दौगिऔ तब जाकऽ कहीँ छओ महिनामे ओ जाकऽ सुनवाइ करत आओर उपरसँ जे मजदूरी आओर जे कमा खटाकऽ रखने हेबै से अपन ओकरा भरपाइ करिऔ तब जाकऽ कहीँ एगो काम भऽ सकै हइ ओकरासँ सरकारी आदमीसँ बुझलिए कि नहि हम मुखिआ सरपञ्च जे ईसब जे छथिन से ओ तऽ लापरवाहीसँ आओर भरपूर रहै छथिन एकदम एगो गउके जे नादि जे बनेतै से कहै छी बड़के बड़के आदमीके ओ नादि बना दै छै आओर गरीब आदमीके कोइ ओहिठाम पुछनिहारे नहि ओकरा कोइ होइ छै ओकरा बुझलिए गरीब आदमीके हउ तोरो एगो नादिके जरूरी हऽ कि नहि हऽ जरूरी कि बड़के आदमीके जरूरी हइ जे पचास बीघा चालिस बीघा जमीन जोतै हइ तकरे बथानपर ओ नादि हेतै तकरा गरिबहाके दुअरापर ओ नादि नहि भऽ सकै हइ बुझलिए तऽ सरकारी आदमीके इएहसब काम छै बुझलिए आओर विशेष बनबनाइत तऽ हमरासँ होइ नहि हइ अँ बुझलिए इएहसब बात हइ हम बेसी बौ बौनाइत हमरा पास से नहि होइ आओर हॉस्पिटलमे जे हइ से जाइऔ दवाइके बेमारीके लऽ कऽ तऽ ओ देखि लेत दवाइ दवाइ जे ओ देखिके देले हेतै तऽ दुइ दुइगो गोटी देत आओर कहतै जाउ इएहमे छुटि जाएत फेर दोबारा आबैके जरूरी नहि हैत अहाँके छुटि जाएत इएहमे बेमारी आओर बेमारी तेहन जकरैल भेल छै जे ओकरा जल्दी छोड़िए नहि रहलै हँ बुझलिए पञ्चाइत भवनपर जइऔ तऽ दवाइ देत चारि चारिगो गोटी दऽ देत बेमारी ओकरा छुटौ चाहे नहि छुटौ अपन चारि चारिगो गोटी देलक आओर टरका देलक दुइ घण्टा समय देलक पञ्चाइतपर अपन अपन सेली टोपी लेलक आओर चलि देलक घरके अपन बुझलिए हँ पुलिस हँ पुलिसके जे हइ से ओ तऽ मानिके चलिऔ जे उचित बात तऽ करै हइ लेकिन उचित बातके बावजूद तऽ ओकरा हाथमे एतेक पइसा भरपाइ करैके पड़ै छै जे ओतेक अहाँके मजदूरी कऽ कऽ जमा कऽ कऽ पइसा नहि रखने हेबै जे ओतेक ओकरा भरपाइके लेल लेकिन तैओ जान बचबैलए तऽ लोक किछु करबे ने करै हइ अपन अपन दस हजार पाँच हजार जकरा जे होइ हइ से अपन दरोगा जे अपन ओहिसँ लेलक आओर तब जाकऽ गरीब आदमीके छुटकारा देलक बुझलिए इएहसब बात हइ सरकारके तऽ इएह एगो छै रूल जे जबतक अपन जेबीके भरपाइ नहि करिऔ तबतक गरीबके कोइ देखैवला नहि हइ कोइ सहारा नहि हइ बुझलिए कोइ सहारा नामके चीज नहि हइ आओर हम बेसी बात कि हम कहब